हलो केरु केरु स्टूडंट केरु अरे सुनील हा सुनील ॿुधाइ ॿुधाइ कीअं यादि कयो अथई हा हा हा ऐं मेथ्स कीअं अथई ईअं सुनील हा ओह हो हो हो हा मेन अथई मैथ्स साइंस इननि में न फुल मार्क्स मिलणु जो पूरो चांसि अथई हा हीअ बई स्कोरिंग सब्जेकट्स आहिनि त हिननि में तूं पूरो ध्यानु ॾींदे न त पूरियूं मार्क्स तो कवर करे सघें हां अ ॿियो ॿुधाए तूं सुबुह जो घणे बजे शुरू करें पढ़ाई कीअं अथई तुंहिंजो डेली न न न सुनील कोशिशि न बसि कमिटेड रहो सुबुह जो तूं चईं साढे चईं खां पहिले न उथु भले पर साढे चईं इज़ द लास्ट ऑफ लास्ट पो थोरो पंहिंजो करे करे पंजे खां पढ़ाई शुरू करि मन हा जरूर जरूर हीअ सुभाणे खां ई शुरू कर पढ़ाई हा ऐं मैथ्स में जेतिरा तूं पेपर सोल्व करे सघे करि हिनमें तुंहिंजी स्पीड बि वधंदी ऐं साइंस में बि स्कोरिंग सब्जेक्ट अथई साइंस में जेके कांसेप्ट्स तोखे पुछणा हुजनि मां फ्री आहियां तूं भले राति जो बि फोन कंदे न मां तोखे समझाईंदमि हा अच्छा इंग्लिश में छा तक़लीफ़ आहे सुनील अरे अरे न ग्रामर ग्रामर इज़ वेरी इम्पाटंट मां चवाएं ग्रामर में बि स्कोरिंग स्कोर करे थो सघे पूरियूं मार्कूं त तूं ग्रामर ते बि पूरो ध्यानु ॾे हाणे थोरा मना अथई न बसि सुभाणे खां ई शुरू करे हिकु तूं टाइम टेबल कर स्कूल वञण त पंजे खां सते ताईं पढ़ाई करि अठें तईं स्कूल न ॿ क्लाक सुबुह जो कर वरी स्कूल मों अचनि खां पोइ बि शुरू कर ऐं स्कूल में जीअं जीअं तोखे टाइम मिले फ्री पीरियड वञ सिधो लैबररी में पंहिंजा पेपर सोल्व कर जेके पेपर तूं सोल्व करे थो अचीं मूंखे ॾेखारींदो कर हां सुनील हा ॿिया बि ॿी काई बि तकलीफ़ ॿी काई बि तकलीफ़ हुजई फैमिली प्राब्लम्स हुजई तूं मूंखे डिस्कस कंदो कर हा बि मखण हिन टाइम तोखे बसि आर या पार सम्झेइ पूरियूं पूरियूं मार्क करे मूंखे डिस्टिंकशन आना आहे पूरो करियर तुंहिंजो पूरो फ्यूचर इननि टेंथ जे मार्क्स ते डिपेंड्स अथई हा सुनील हा कीप इट अप इन अ स्पिरिट सुठो तो फोन कयो इअं महिनत कंदे महिनत जो फल तोखे जरूर मिलंदो सुनील